मैं रियल मी दे हैडफोन लैते हे उन्दी बिलकुल बी अवाज नी ऐ शैल अवाज नी ऐ ओह् खराब होई गे थोह्ड़े दिनें बाद